आमचे जर आमी गोयांत पळयलें जाल्यार चड अशें आमी आंतरराष्टीय म्हणजे थंय आमी पावना खेळपाक आनी चड म्हणजे जाणटे पिरायेचेर जर तें जावपाक शकना पूण ते तरूणपणाचेर तो खेळ तूं कॅप्चर करपाक करपाक शकता आनी त्या मळाचेर तूं वचपाक शकता